हाँ नमस्ते हाँ क्या काम है हाँ दुकान तो बड़ी है हमारी हाँ कौन सी चीज कौन सी किताब चाहिए आपको अरे फिर आपको चाहिए कौन सी यहाँ तो जैसे एक से लेकर के एम ए तक है जी आपको हाँ

हाँ हाँ हमारे यहाँ सारी किताबें हैं कई पब्लिकेशन की हैं जो चाहेंगे सौ मिल जाएगी कहेंगे तो भेज देंगे देख लीजिएगा के जी वन की होगी हाँ तो कई विद्यालयों की है तो जो आपके जो उपयुक्त हो उसका अपना भेज दीजिए हम वो किताब भिजवा देंगे आपके यहाँ देख लीजिएगा यहाँ इंग्लिस मीडियम भी है हिन्दी मीडियम भी है जो आपको जरूरत पड़ेगी अरे आपको दे दिया जाएगा पैंतीस परसेंट छूट पर हाँ मेरठ पब्लिकेसन की भी है आगरे पब्लिकेसन की भी है जो आप चलवाते हैं जो आपको सुटेबुल लगे वो लीजिएगा हाँ हाँ किस क्लास की बताइए तो हम उसका मिनिमम बताएँ कम से कम कौन सी क्लास की किताब कोई क्लास सुटेबुल उसको सोच कर के बताइए तो हम उसको बताते हैं कि इस क्लास की इतने की पड़ सकती है सभी किताबें क्योंकि वो वो जो है कबर ओबर आज काल वो फोकट वाला है जो मान लीजिए सौ रुपये के मानकर के चलिए पाँच किताबें हैं तो करीब करीब ऐसे सोच लीजिए आठ सौ से कम क्या पड़ेगा हाँ

कच्छा पाँच की भी किताब लमसम वही पड़ेंगी छः सौ के आस पास हाँ हाँ लोवर की किताबें कुछ कम की होती है हाँ इसमें वो थोड़ा वो बढ़ बढ़ा देते हैं न के कबर ओबर का उसी का दमवा ज्यादे पड़ जाता है हाँ तो जब हाँ नमस्ते